बायलो आपल्या कुटुंबाची आनी कुटुंबाची राखण करपाक देवा कडेन मागपा खातीर धालो नासतात नाच हो एक विधी आसून तो बायलो देवाची मागणी करपा खातीर करतात धालो नाच हो गोंय राज्यांतलो एक लोकप्रिय लोक नाच पौशा हिंदू चंद्र उत्सवाचे राती बायलां खातीर धालो तयार करतात कुणबी भंडारी नायक गाबीत गौडा ह्या समाजांनी हो नाच करतात आख्यायिके प्रमाण राधाक भगवान श्री कृष्ण धालो अशें म्हणटात ती मोगा गीतां गावपाचें व्यसन आसा पयली धालो फक्त कृष्ण आनी राधा हाच्या मोगाचो उल्लेख करताले ल्हव ल्हवू लोकांनी हेर देवाच्या सनमानान गायतात अशी गीतां तयार केली हिंदू पंचागा प्रमाण शियाळ्याच्या सुरवेच्या काळांत पौशा काळांत दालो तयार करताले पुर्णचंद्राची परब केन्ना सोंपता हाचेर आदारून पांच ते णव दीस हो नाच करतात धालो नाचाचो विशय सादारणपणान धर्म धार्मीक आनी सामाजीक आसता धालो नाच हो संस्कृतकाय आनी कला ह्या दोनूय गजालीची मेळ मेळ जावन सगळ्यांचे लक्ष ओडून घेता हॉल हो पवित्र सुवातेर मांड अशें म्हणटात थंय लोकांक पायतणां घेवन भितर सरपाक मेळटा हो उत्सव पूर्ण चंद्राच्या दिसा सुरू जाता जाका ह्या वाठारांत दल्याची पुनव अशें म्हणटात धालो नाचाच्या वेळार गायल्ली गीतां कोंकणी भाशेंत वा मराठी भाशेंत शक्य आसात गितां सैमाक समर्पीत आसात धर्तरेची आवय आनी जनावरांच्या वनस्पती विशी उलयतात ह्या गीतांनी मनशा कडेन आशिल्ल्या सैमीक मोगाची वळख करून दितना दिसपट्ट्या जिणेचो कथा आसपावतात महोत्सवाच्या शेवटाक निमाणे एक लघुनाट्य रंबा खेळ सादर करता हे खेंत एकवीस रंबा भयणीक आपल्या एका भावाक मेळपाची इत्सा आसता भयणीची पिराय चवदा ते पंसठ वर्सा

धालो नाचाच्या रुपांत दादल्या पात्राचो हो एकूच भाग हाचे बगर खंयचोच दादलो वाटो घेवंक शकना पूण दादल्या पात्राक बंद अशें मानतात पयल्या खेळाची सुरवात पंगडाची व्हडली बायल संवसारांतल्या आवयक नमस्कार करून ताच्या नाचाक आनी विधीपूर्वक संस्काराक संवसाराक आशिर्वाद दिवपाक सांगता आपल्या गांवांत कसलेंय लुकसाण जावचें न्हय आनी वायट अदमास नासतना उत्सव पुराय जावचो न्हय असो आव्हान सैमाक आवय करता सगळ्या वायट शक्ती पासून दैवी मध्यस्ती सुटकां मेळची म्हूण मागणी करपा खातीर संबंद विकसीत करपा खातीर आनी वाठारांत शांतताय मेळोवपा खातीर धालांची रचना केल्ली आसा अवताराच्या मनांत मतान पौश आनी माग म्हयन्यांत हो उस्तव बरोच वळखतात मांड ह्या नांवान वळखता त्या पवित्र उक्त्या जाग्यार हो हें नाटक घडटा जंय सगळे गांवचे लोक जमून गावप नाचप वा संगीत वाजप हो पारंपारीक विदेचो एक भाग गरजा प्रमाणे बायलो परट्यांनी दादल्या दादल्या भशेन कपडे घालतात नाच नाचता वांटो घेवपी वेशभुशेन बायल्यो गायतात गीतां सामान्य आसतात पूण केन्ना केन्नाय सादी आनी आडोआ जोडणी आसतात रात मेरेन गायन चालूच आसता ह्या खेळांत बारा ते चवदा बायलो वांटो घेतात ते हात जोडिल्ले दोन वळींत नाचतात नाचाच्या वेळार बायलो हात जोडून एकठांय नमस्कार करताल्यो हालचाली मदीं आनी सुळसुळीत आसतना पूण नाचतना बायलांचो उमेदूय दाखयतात दर एक ओळी दुसरे ओळी उपरांत वाकता संस्कृतकायेचो एक भाग म्हूण बायलो दादल्यांची चित्रां काडून नाचोचो नाचाचो शेवट जाता मद्यान राती वेगवेगळे नाच आनी खेळ सुरू जातात नर्तक दोन समान तर बारा वळींनी वळी बसले आनी एकमेकाक तोंड दिताले फाटी भोंवतणी भुजा भोंवतणी दवरपाची वेवस्था करून एकच सुरान गायन करून ते राष्ट्रीय पद्दतीन स्वता भितर एक धुवो तयार करतात सादारणपणान बायलांच्यो दोन ओळी आपल्या जिविताच्यो आनी समकालीन समाजाच्यो कथा गायतना फाटी फुडें डोलून एकामेकाक तोंड दितात कथा सांगतात आनी तशेंच जायत्यो घडोवण्यो गीतां नाचांतल्यान सांगतात हे नाच धालोच्या पयल्या वर पयल्या सव्या रातीन जाताले मुळान धालो वेळार गायिल्ल्या गितांचे विशय कृष्ण रामायण आनी महाभारताच्या मगा विशय आशिल्ले पूण ता ताच्या मराठी आनी हिंदी गीतांचो आस्पाव रॅक्टरीट केला दीस सोंपता म्हणसर बायलो सगळ्या तरांची विस्तारीत वेशवशी घालतात आनी मनीसपणाचे दादले लेगीत खेळटात खेळाच्या निमाणे दिसा मांड शिंपाणे ह्या नांवान वळखतात त्या मांडाचेर उदकाचो शिंपडो करून नाच सोपयता बायलो स्कार्फ आनी पारंपारीक दागिणे घालतात ते केंस फुलांनी सजयतात तशेंच उस्तवाच्या निमाण्या दिसा ते खूब आकर्शक पद्दतीन कपडे घालतात उस्तवाच्या दिसांनी लोकांनी घरां तशेंच देवळां रांगोळी सजयताले गांवांतल्या बायलांक हें नाचांत वांटो घेवपाक येवकार आसा विधवा आनी घो नाचता वाटो घेवंक शकना मुग जेवण तांदूळ गूड शिजोवन विधी आनी नाचाच्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यांक दितात मंडकण ह्या नांवान वळखतात त्या वाठारांतलो गांवचो मुखेली तो किंवा ती धर्तरी आवय देवीक नमस्कार करता आनी पुराय गांवांत आनी विधी पुर्वक विधींची तिचो आशिर्वाद मागता